जिबा डिसेम्बर जिगुजौ गुजिगु द' फेब्रुवारि जिदाइनजौ स्निजिद' स्नि जानुवारि जिस्निजौ द'जिस्नि जिगु अक्ट'बर जिगुजौ द'जिगु नैजिगु मार्च जिगुजौ दाइनजिबा